हेलो हाँ

बिल्कुल आप मुझे डिटेल बता दीजिए आपका मतलब कितने कमरे हैं रूम बाथरूम ऊपर और कौन कौन से कलर करना है हाँ ओके और आपको मतलब कब तक कराना है ये सब काम देखो अभी तो मेरा दूसरी जगह काम चल रहा है मैं जैसे वहाँ से फ़्री हो जाऊँ न फ़्री होती हूँ मैं आपको कॉल करती हूँ हाँ ओके मैं हाँ ठीक है देखो मेरा है तुम्हारा पूरा काम मैं घर देख कर बताऊँगी ओर बाकी फिर मेरे लेबर भी है तो आपको उनको भी देना होगा तो फिर में अपन मिल कर बात करेंगे बारह दो सौ साठ रुपये नहीं बारह हज़ार रुपये

मैं अभी बोला न मेरा दूसरी जगह काम चल रहा है मैं आपको बताता हूँ बताती हूँ देख कर हाँ ओके ओके